दो नंबवर दो ज्हार चार पंज नबंवर दो ज्हार इक्क नौ फरवरी उन्नी सौ नड़ीनुऐं दस्स फरवरी दो ज्हार चार सौलां जून दो ज्हार सत्त